देखियौ अपना कन हइ नऽ से कोन कोन खेल लोकप्रिय खेल हइ तऽ भेल हॉकी हॉकी तऽ अपना पूरा भारतके भेलय लोकप्रिय खेल ई सँ की होइ छै हॉकी देखियौ जे बच्चा अगर जे खेलमे अपना इंट्रेस्ट हइ मतलब खेलयमे सक्षम हइ तऽ उ बच्चाके खेलय लए भेजा दियौ कोइ बात नहि छै एसन बात नहि छै की पढ़ाइ कऽ के ही आगे बढ़ि सकय छियै अहाँ सब जे बच्चा मतलब की अगर खेलय लए चाहय हइ जेना भेलय सचिन तेंदुलकर ईसब जादा नहि पढ़लकै रऽ ई एकरा अरके खेलयमे इंट्रेस्ट छलै ओइके बाद भेल ई कोहली ईसब ई इंटर अर कऽके ना मतलब की पढ़िके आओर उसके बाद खेलनाइ स्टार्ट कयलक रहऽ तऽ जे बच्चा अगर खेलय लऽ चाहय हइ नऽ तऽ हुनका उ ओकरा खेलैइयौ जानलिए अइमे कोइ दिक्कत नहि छै खेलाइयौ से खेलयके मामलामे आगे बढ़ि गेल तऽ जेना भेल क्रिकेटर क्रिकेटरमे अगर खेलते खेलते नहि जाइ हइ बच्चा तऽ जे बच्चा अगर खेलय लअ चाहय हइ तऽ उ हुनका ओकरा खेलैयो कोइ बात नहि छै ई सब जानलियै आओर अपना कन घूमयके तीर्थस्थल छै जेना भेल अपना समस्तीपुरमे मणिपुर मन्दिर भेल आओर यहाँ खानपुर मन्दिर भेल फिर ई मन्दिर भेल आओर पार्क हइ अपना बेगूसरायमे जे पार्क छै तऽ बहुत गरमी होइ छै तऽ पार्कमे चलि जाइ छै स्विमिंग करय यानि स्नान करय आओर जे भी होइ छै उसब करयके चाही पार्क वॉटर पार्क चिड़ियाखाना अपना पटनामे भी छै चिड़ियाखाना तऽ पटना घूमय लए नहि जाइ छै बहुत आदमी जाइ छै पटना चिड़ियाखाना घूमय लऽ किआ तऽ अपनाके देखियौ पटनामे अनेक मतलब की जानवर छै जे अपनाके नहि देखने छियै कहियो ओकरा भी देख सकय छियै बहुत पुराना पुराना आओर पटनामे चिड़ियाखाना गोलघर गोलघर जे अंग्रेजेके समयमे बनाओल गेलय रऽ ने गोलघर अनाज धरय लए ई अनाज अर धरय लए बनाओल गेल रहयऽ तऽ ओ गोलघर भी आबी देख सकय छियै उसब गोलघर चि पटनामे छै आओर वहाँ पटनामे मन्दिर भी छै पटन देबी पटन देबी रहय छै ने पटन पटनाके प्रमुख मन्दिरके नाम छै आओर पटनामे देखियौ मन्दिर जे छै वहाँ तीर्थ स्थल छै आओर अपना वएह झारखंडसँ सटल सटल छै बाबाधाम जकरा बोलय छै वहाँ अपना कनके सबसँ बहुत व्यक्ति यानि आदमी जाइ छै सालों साल जाइ छै तीर्थ करय लए माँगय लए बाबासँ तऽ ईसब अपनाके भेलय घूमय अरके जगह भेलय पार्क पार्क देखियौ ओना तऽ अपना कन बहुत पार्क छै देहीन आओर अच्छा अच्छा पार्क छै समस्तीपुर समस्तीपुरमे ओते नहि छै लेकिन बेगूसरायमे छै घूमयवला जानलियै आओर घूमय लए जेबय तऽ कहियो चलियौ वहाँ मणिपुरमे मन्दिर अच्छा छै जे मँगबै उ पूरा होत आओर उ जे छै थलेश्वर स्थान जे छै समस्तीपुरमे ओ भी मन्दिर अच्छा छै बहुत वहाँ शादी भी होइ छै थलेश्वर स्थानमे मन्दिरमे जे भी काम करयके छै ने उ करि सकय छियै अहाँ सब देखियौ आओर मनोरञ्जनके लिए यानि खेल अपना अरके खेलमे कोइ बच्चा कबड्डी खेललक कोइ बच्चा हॉकी खेललक कोइ बच्चा क्रिकेट खेललक जे भी बच्चा जे किछु खेलय हइ ओकरा वएह लाइनमे आगे बढ़बयके कोशिश करियौ रोकेके तऽ कोशिश नहिये करब किआ तऽ रोकलासँ मतलब ने उ बच्चा पढ़य हइ ने पढ़ि पाबय हइ आओर ने खेल पाबय हइ अगर अच्छासँ उ बच्चा खेल लेलक नऽ अहाँके तऽ मतलब जेना हॉकी खेललक तऽ हॉकी हॉकी भी भारतके राष्ट्रीय खेल भेलय तऽ हॉकी खेललक तऽ वएह वएह लाइन रास्तामे आगे पकड़ि लेलक तऽ आगे भी जा सकय हय बच्चा बहुत आगे जाके नाम अपना अपना नाम रौशन करते गाँव समाज बिहार की भारतके भी नाम रौशन करय हइ ई आइ काल्हि नहि देखय छियै उ क्रिकेटरमे भी जाइ हइ आदमी तऽ उ बच्चा कथी बच्चेसँ खेलनाइ उसब स्टार्ट कयने रहय हइ पढ़लक कम पढ़लक आओर ओइके बाद खेलयपर जादा ध्यान देलक तऽ अपना कनके की भल जे बच्चा अगर खेलय लए चाहलक ओकर मम्मी पप्पा यानि गार्जियन जे होइ छै ओ कहलक नहि इसकुल जो एना कर फलना कर ईसब नहि करयके चाही जे बच्चा अगर खेललक तऽ ओकरा खेलयपर पूरा डिपेंड कऽ दियौ मतलब खेलय हइ तऽ ओकरा खेल हीमे आगे बढ़ाबियौ रोकेके कोशिश नहि करियौ उ खेलते खेलते कोइ क्रिकेटर बनि जायत तऽ अहाँके नाम नहि रौशन करत अहाँके छोड़ियौ गाँवोके समाजके पूरा बिहार भारतके नाम भी रौशन करि देतय अपना यहाँ घूमयके लिए तीर्थ स्थल जे छै बाबाधाम भेलय आओर मणिपुर मन्दिर भेल चिड़ियाखाना पटना भेल पटना पटनामे अनेक घूमयवला घर छै वहाँ भी जाके अहाँ घूमि सकय छियै चिड़ियाखाना गोलघर तारामण्डल ईसब घूमि सकय छियै तारामण्डलमे मतलब इतिहासिक मतलब बहुत पुरानावला जे जे यौद्धा छलय बहुत पुराना अर लड़ाइ झगड़ा करय छलै ओकर अरके हथियार बहुत किछु रखल गेल हइ जे अहाँ सबके देखयके चीज छै ओकरा अरके देख लेबय ने अहाँ सब तऽ सचमे पता चलत हँ ईसब छलै अपना कनके वाटर पार्क वाटर पार्क देखियौ जे मतलब स्विमिंग करय हइ नहाइ लए जाइ हइ बहुत गरमी बढ़ि जाइ हइ तऽ नहि चलि जाइ हइ नहाय लऽ कहियौ की बच्चा तऽ वएह अपना यहाँ तऽ नहि छै समस्तीपुर जिलामे लेकिन वहाँ बेगूसरायमे छै अच्छाछै हम्मे अर जाइके तऽ प्लान हइ जेबय नहि देखलियै लेकिन देखबइ जाके देखबइ केहन छै वहाँ भी अच्छा छै बच्चा अर जाइ हइ नहाय हइ घूमय हइ खेलय हइ अच्छा स्विमिंग करय हइ ई सब करयके चाही बच्चाके देखियौ खेल अगर खेलयके मोन हइ तऽ खेलैयौ कोइ बात नहि छै खेलमे भी बच्चा आगे बढ़य हइ नाकि पढ़ाइएसँ सब किछु होइ हइ लेकिन पढ़ाइसँ जे बच्चाके इंट्रेस्ट नहि छै मोन नहि लागय छै अगर उ खेलय लए चाहलक ने तऽ ओकरा खूबके मतलब खेलय पर उतारि दियौ आओर कहि दियौ खेलयपर खेलय छी तऽ ठीक छै खेलहीमे आगे बढ़यके कोशिश कर तऽ खेलहीसँ आगे बढ़य हइ केनहितोके जानलियै ईसब सँ अहाँके तऽ नाम होबे करत आओर फैमिलीके पूरा परिवारके सबके गाँव समाज पूराके नाम होइ हइ ई से जानलियै